जियां के यातायात दे साधन दी गल्ल करचै तां साढ़े देश च लोक अलग अलग तरीके दी जेह्ड़े एह् यातायात दे साधन इस्तमाल करदे न होर ज्यादात्तर में दिक्खेआ के लोक जियां केईं बारी ऐसे बी होंदे न जेह्ड़े इंदे कोल बड़े घट्ट साधन होंदे न होर बड़े सारे चैलेंज जेह्ड़े साढ़े देश च औंदे न के ट्रेवल करदे होई चलदे होई केह् होंदा के केईं बारी लोकें च कोई जगह नेईं लभदी रातीं ओह् नेईं परेशानी होंदी ते कन्नै गै एह् बी केह् होंदा के केईं बारी जेह्ड़ा साढ़े देश च रोड़ दी स्थिति ऐ जेह्की ओह् ठीक नेईं ऐ कन्नै गै एह् ज्यादात्तर में एह् चीज दिक्खी ते कन्नै गै ट्रैवलिंग करदे होई ना कुसै च ढंगै दे साधन होंदे होर केईं बारी ओह् जेह्ड़े दूर दराजे दे लाह्के दे लोक जियां कोई जियां कोई उधमपुरा दा इत्थै औंदा ऐ ओह्दे कोल कोई रातीं रौह्ने दा बी ठिकाना नेईं होंदा ते कन्नै गै एह् चीज दिक्खने गी मिलदी के केईं बारी असें बी ऐसियां जगह होंदियां जित्थै उस थां जाना चांह्दा पर जाई नेईं सकदा ता कि इत्थै जेह्ड़े रोड़ दी सुविधा नेईं होंदी ते जियां कोई दूर दराजे धारें लाकै प्हाड़ी लाकै जे कुसै ने रौह्ना होवै तां रेही नेई सकदा इयां गै एह् चीज दिक्खने गी मिलदी के बड़ा हारा साढ़ा जेह्का पराना तबका ऐ ओह् अनपढ़ ऐ ते अनपढ़ लोकें गी बी ट्रेव ट्रेवल करदे होई बड़े बारी एह् प्राब्लम औंदी कुत्थैं जाना कुत्थैं रौह्ना कुत्थै कन्नै गल्ल करनी भाशा सरबंधी बी लोकें च कोई पूरा जेह्ड़ी ऐ गल्लबात नेईं होंदी ते इंयां गै दिक्खेआ जा तां साढ़े देश च ओह् साढ़े भारत देश च होर बड़ियां प्राब्लमां न केईं बारी रोड़ बनी जंदा लेकिन ओह् रोड़ चार पंज साल तकर ठीक नेईं होंदा होर बी बड़े सारे कारण न ओह् ठीक होने चाहिदे तां कि लोक जेह्ड़े न ओह् ठीक तरीके कन्नै चली सकन